ते और जेह्ड़ा ओह्दा गोहा होंदा ऐ ओह् अस फसलें च बी सु'ट्टी सकने आं ते अपनी जमीन च बी सु'ट्टी सकनेआं ओह्दा बी असें गी फायदा होंदा ऐ

ते जेह्ड़े मिगी जानवर पसन्द नेईं ऐ ओह् जि'यां घोड़ा होई गया ओह् मिगी बिल्कुल पसन्द नेईं ऐ

ते जेह्ड़ा घोड़ा हुदा जेकर बद्धे दा नेईं होऐ तां कुसै गी लतै दा मारदा ते खंदा बी ऐ इस आस्तै एह् मिगी बिल्कुल बी पसन्द नेईं ऐ